ہلو کیا میری بات ریپیڈو سے مسٹر امن سے ہو رہی ہے ہمیں یہ کہنا تھا کہ ایک آٹو رکشا بک کرنا ہے پندرہ نومبر کو صبح دس بجے ہمیں پہنچ جانا ہے انٹیگرل یونیورسٹی تو اور یہاں سات بجے نکل جانا ہے اور ہم رہتے ہیں فیض اللہ گنج میں سنت کبیر نگر کالونی ہمارا علاقہ کہلاتا ہے اور زینب مسجد جو ہے یہ ہمارا لینڈ مارک ہے اس کے بالکل پاس میں رہتے ہیں اگر کوئی دقت ہوگی تو آپ زینب مسجد آپ پہنچ جائیں گے اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہاں سے آپ ہمیں اسی فون نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم بتا دیں گے آپ کو تھوڑی ہی دوری پہ گھر ہے ہمارا اور اگر جو ہے انٹیگرل یونیورسٹی آپ کو پتہ ہوگا کرسی روڈ پر ہے پولی ٹیکنک سے ہوتے ہوئے جانا ہے ہم کو اور اگر کوئی دقت ہوتی ہے یا پلان میں کچھ بدلاؤ آتا ہے تو ہم آپ کو اسی نمبر سے کال کر کے آپ سے بات کر کے بتا دیں گے اور پھر دو بجے ادھر سے نکلنا بھی ہے اور آنا اسی سے ہے تو آپ دو بجے اور صبح سات بجے کا ہمارا آٹو رکشا بک کر لیں